अन्धविश्वाश पर नहीं पड़ना चाहिए जैसे आदमी का तबीयत खराब हो गया लोग सोचते हैं कि मुझे कोई कुछ कर दिया हे या मुझे भूत प्रेत लग रहा है ये सब अन्धविश्वास है उससे अपनों को नुकसान ही होता है जब आदमी का तबीयत खराब हो तो हास्पिटल जाए और जाकर वहाँ अपना इलाज कराए उससे आदमी को अच्छा अच्छा ही मिल सकता है अन्धविश्वास पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लूट पाट करने वाले होते हैं ये अंगूठी पहन लो ये माला पहनो ये पूजा करो ये पाठ करो ऐसे करो वैसे करो ऐसे ऐसे करके वो सबलोग पैसा लूटते हैं और कहीं कुछ फायदा होता नहीं है हास्पिटल में आप जाएंगे अपने इलाज़ करवाएंगे इलाज़ करवाने से आपको अच्छा रहेगा जब आप सही ढंग से अपना इलाज़ कराएंगे अपना दवा वीरो करवाएंगे तभी आप अच्छा हो सकते हैं अन्धविश्वास पर नहीं जाना चाहिए सासाराम है जैसे कि कहता है ये करो वो करो कहीं कुछ नहीं वही अपने फायदा के लिये लोग बहुत ढ़कोसला बताते हैं पर आपको कोई फायदा नहीं मिल पाएगा वे लोग तो लूट पाट करते हैं अपने फायदा के लिए अपने लूटने के लिए वे लोग ऐसे करते हैं आपको वो अच्छी ढंग से दवा वीरो करवाना चाहिए और अच्छा खान पियन करना चाहिए तभी आप अच्छा रह सकते हैं अन्धविश्वास पर आप मत जाइए